आं उन्दैनिफ्रायनो मोसानो जोबोद मोजां मोनो मोसानो मोनोबा जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो दामनाय देनाय खोनायोबानो आं जोबोद गोजोनो आरो बे मोसानाया आंनि उन्दैनिफ्रायनो सोलिबोनाय आङो उन्दैनिफ्रायनो मोसाबोदोंमोन जे समाव आङो एम इ सेकस'नाव फरायदोंमोन बै समनिफ्रायनो आङो मोसाबोदोंमोन दिनै आङो बै मोसानायफोरखौ गोसोखांहरनानै आंनि गोसोआव जोबोद गोजोन्नाय मोनो दिनैसिमबो आङो मोसानायाव गोसो गुदुं जानानै दं मोसायोबो दिनैसिमबो आरो बै समाव आं मोसानो बादायलायनायआव देरहाबोदोंमोनबो देरहाबोदों जाय समाव जोङो उन्दै उन्दै मोसादोंमोन अब्ला जोङो बेसेबा रंजानायनि गेजेरजों मोसाबोदोंमोन बान्थाबो मोनबोदोंमोन बै समखौ आं दिनैबो गोसोखाङो दिनैबो आङो मोसानायाव दामनाय देनायखौ आं खोनायोब्लानो गोसोआ गुदुं जायो आरो जोङो बैसागु बोथोरफ्रावबो मोसायो आरो बहाबा मिथिं दावथिंफोर जायोब्लाबो जों बहायबो मोसायो रंजायो बै मोसानाया आंनि मोनसे गोसोनिफ्राय इन्टारेस्ट गोनां बा रंजानायखौ लाबोयो जाय रंजानायखौ आं बुंख'नो हाया दिनै आङो बैसो जादोंब्लाबो आंनि मोसानो लुगैनाया जोबनानै थाङाखै आरो बै मोसानायखौ आं दिनैसिमबो लोगोफोरनि लेंथुमनायाव मोसायो बहाबा मोसानो लेङोब्लाबो आं बहायबो थांफायो मोसानायखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो मोसानो मोनोब्ला गोसोआ जोबोद रंजाखांनाय मोनो गुबुना नायनो मोजां मोनो मोना बेखौ आं मिथिया खिन्थु आङो मोसानानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो सोरबाया गाज्रि बुंदोंब्लाबो मोजां बुंदोंब्लाबो आं आं मोसानो मोनोब्ला आं गावखौनो जोबोद गोजोन्नाय मोनो मोसानाया आंनि मोनसे गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनायखौ होयो आं जोबोद मोसानानै गोजोन्नाय मोनो